हॅलो म्हजें नांव वेंकटेश लोटलीकर हांव हाललींच ह्या देशान आयलां आनी हांगाच रिलोकेट जावपाचें ठरयलां म्हणटगीर म्हजो जो पासपोर्ट आसा ताजेर म्हजो एड्रेस अपडेट करपा जाय आनी हांवूच न्ही म्हजे बरोबर म्हजे बायल आनी भुरग्यांय आसात आनी तांचे एड्रेस डिटेल्स म्हाका पासपोर्टाचेर अपडेट करपाक जाय म्हणटगीर त्या अपडेशन प्रोसेसान म्हाका खंयचे खंयचे डॉक्युमेंट्स लागतले ताची म्हायती जाय आशिल्ली सो म्हाका तुमचे कडल्यान जाय की म्हजे पयलींचे जे डॉक्युमेंट्स आसा पयलींचे देशातले ते डॉक्युमेंट्स हांगा लागतले नवे डॉक्युमेंट्स करपाक आनीक हांगचो एड्रेस जो आसा जो म्हजो सद्या थोड्याच दिसां खातीर आसा मागीर आमी दुसरी एड्रेसार वतली सो ताजे खातीर कितें प्रोसेस म्हाका खंय वचून डॉक्युमेंट्स घेवचे पडटले आनीक डॉक्युमेंट अपडेट करपाक येता तेन्ना किदें किदें जाय पडटलें जशें की खंयच्याय डॉक्युमेंट्साच जेरक्स जॅरोक्स कॉपी आनी कितली कॉपीस जाय म्हजो फोटो जाय आनीक म्हजी बाकीचे आनी कितें डॉक्युमेंट्स जाय खंयचे आय डी कार्ड जाय ताजी सगळी म्हायती जाय आशिल्ली म्हाका आनी तर म्हजेच न्ही म्हजी फॅमिलीन म्हजी बायल आसा म्हजी भुरगीं आसा तांचेय बी एड्रेस लागतले कायां ना हाजी म्हायती जाय म्हाका आनीक हे सगळे डॉक्युमेंट्स म्हाका जे ह्या नव्या देशान येवन करपा पडटले ते डॉक्युमेंट्स म्हाका खंयच्या ऑफिसान वचून करपा जाय आनी टोटल म्हाका कितल्या ऑफिसांनी वचचें पडटलें ताजे माहिती दिल्यार बरें जातलें आनीक हे सगळीं ऑफिसां ह्या देशान खंयची खंयची लोकेशनाचेर आसा हांव ज्या सद्याक लोकेशनाचेर आसा ताची सगळ्यांत लागीं खंयच्यो ऑफीस आसा थंय वचून म्हाका करपाक बऱ्याक पडटलें आनीक ते डॉक्युमेंट्सांक हांवें अप्लाय केले जाल्यार म्हाका कितले दीस लागतले ते डॉक्युमेंट्स रेडी जावन येवपाक आनी ते एकदां ते रेडी जावन आयले की मागीर हांवें खंयच्या ऑफिसान वचपाचें तें घेवन ताची म्हाका मात्शी म्हायती जाय आशिल्ली आनी एकदां हांवें ते डॉक्युमेंट्स ऑफिसान सबमीट केले तें सबमिशन जातकीर कितले दिसांनी म्हज्या पासपोर्टाचेर तें दिसपाक लागतले नवे एड्रेस आनी नवी सगळी डिटेल्स कित्याक की म्हाका हें बेगीतलें बेगीन जाल्लें जाय कित्याक म्हाका मुखाल्ले म्हजे बाकीचे प्रोसेस आसा तेय कंप्लीट करपाक जाय म्हणटगीर हे हो सगळो फूल प्रोसेस बेगींतल्या बेगीन के कसो जावपाक शकता ताचेर तुमची मातशी मदत जाय आशिल्ली आनी हे सगळे प्रोसेस कंप्लीट करपाक कितें एलिजीबिलिटी लागता कितें खंयचे खंयचे आनीक हांवे पेपर्स तयार करून दवरपा जाय हे सगळे माहती तुमी दिल्यार म्हजे कामां खातीर म्हाका सोंपें पडटलें म्हणटकीर हें सगळें तुमी म्हाका सांगून दवरात